मैंने अभी फ़ोन लिया था रेडमी नोट एट प्रो ये फ़ोन मैंने उन हालातों में लिया जब बॉयकोट चाइना चल रहा था इस फ़ोन से मैं इतना प्रभावित था कि इसको लेने के लिए मैं द्वारिका चला गया और मैंने इसके लिए दो हज़ार एक्स्ट्रा पे किया क्योंकि इसका कैमरा मुझे बहुत पसंद आया इसके फ़ीचर्स बहुत अच्छे थे इसका बैटरी पिकअप बहुत शानदार है हैंग नहीं होता प्रोसेसर बहुत अच्छा है इसका इवन इसकी बैटरी की खास बात ये है अगर इसमें केवल दो पर्सेंट बैटरी भी हो तब भी इसको मैं कॉलिंग पर कम से कम तीस से चालीस मिनट तक कॉल पे बात कर सकता हूँ तो मुझे लगता है कि इस रेंज में जो अठारह से बीस हज़ार बाईस हज़ार तक की रेंज है उसमें ये बहुत ही अच्छा बहुत ही शानदार मोबाईल है क्योंकि मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद था अवेलेबिलिटी थी इसकी ब्लैक कलर में तो ये भी एक बात थी की मुझे ये फ़ोन ब्लैक कलर में लेना था इसका कैमरा कॉर्नर पे नहीं था इसका कैमरा बीच में था इसका स्टाइल बहुत अच्छा स्टाइलिश लगता है देखनें में वैसे मोबाईल ही लगता फिर कैमरे जैसा नहीं लगता तो इस रेंज में मुझे लगता है इस तरीके के मोबाईल बहुत कम आ रहे हैं और रेडमी के ही फ़ोंस हैं जो इस रेंज में और इतने बेहतर फ़ीचर्स के साथ मिल जाते हैं